گاؤں میں ہمارے یہاں پہ اکثر جو ہے وہ جانوروں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں جیسے مرغوں کی لڑائیاں بتخوں کی لڑائیاں اور طوطے بھی لڑا دیے جاتے تھے ہمارے یہاں تو یہ صرف اور صرف ایک طریقے سے ایک جو ان جانوروں کا مالک ہوتا تھا اور دوسرا جانور دوسرے جانور کا مالک آپس میں اپنے جانور کی پرورش کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس کے اوپر ان لوگوں کے کچھ اپنی رقم بھی لگایا کرتے تھے کہ اگر شرط لگی ہے جیتنا ہے اور یا ہارنا ہے میں نے ایک بار بچپن میں جو ہے وہ بیل گاڑی پہ حصہ لیا تھا تو ہمارے دادا جو تھے وہ بیل گاڑی چلا رہے تھے میں پیچھے بیٹھا تھا وہاں ریل ریس ہو رہی تھی ہمارے پردادا نے جو ہے وہ شروع سے کرتے ہوئے آ رہے تھے ہمارا فوجی خاندان تھا جس وجہ سے ہمارے پردادا جو ہیں وہ اکثر اس طریقے کے چہل قدمیوں میں حصہ لیا کرتے تھے حالانکہ وہ ریس میں تقریباً بارہ بیل گاڑیاں دوڑ رہی تھیں پہلے جگہ پہ آنے والے تو نہیں تھے ہمارے دادا کی بیل گاڑی لیکن ہاں یہ تھا کہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آئی تھی اس وقت میں تو اناج اور رسد کچھ دی گئی تھی ہمارے دادا کو اچھا تھا مطلب کافی اچھا جو تھا وہ ایکسپیریئنس رہا تھا ہم لوگوں کے لیے اور میرے لیے تو خاص کر یہ کافی اچھا ایکسپیریئنس تھا کہ دادا جو تھے وہ پیچھے مطلب دادا چلا رہے تھے میں پیھے بیٹھا ہوا تھا بیل گاڑی پہ بس آپ کو جو ہے وہ بہت مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھنا ہوتا ہے اور ہلکی سی بھی آپ کی پکڑ اگر گئی آپ کے ہاتھ سے تو سیدھے آپ نیچے گریں گے آپ کے ہاتھ پیر کہیں نہ کہیں تو ایسی جگہ لگے گی آپ کو جس کا آپ کو جو ہے پچھتاوا ہوگا اور ہمارے گاؤں میں جو مرغے ہوتے تھے مرغوں کے پیروں پہ بلیڈ باندھ دیا جاتا تھا وہ بلیڈ جو تھے وہ ان سے لڑائی ہوتی تھی جس کے مرغے کے زیادہ کٹ ہوتے تھے یا جس کا مرغا ڈھیر ہو جاتا تھا وہ ہار جاتا تھا